नमस्ते बताइए गाड़ी चाहिए कौनसी गाड़ी चाहिए हमारे पास तो सभी गाड़ी हैं फोर्चुनर बहुत डिमांडेड गाड़ी है फोर्चुनर बताइए कौन सी फोर्चुनर चाहिए आपको फोर्चुनर हमारे पास एलएक्सआई भी है बीडेस्कआई भी है आटोमेटिक भी है मैन्युअल भी है तो उस हिसाब से हम स्टाक में देखें ना कौनसी फोर्चुनर आपको दे देंगे कौनसी आपको फोर्चुनर में अरे कलर तो बाद की बात है पहले ये बताइए मैन्युअल चाहिए कि आटोमेटिक चाहिए ये कोई फोर्चुनर आटोमेटिक चाहिए आटोमेटिक में डीजल चाहिए कि पेट्रोल में चाहिए डीजल चाहिए ब्लैक कहाँ चाहिए अरे जिसको देखो ब्लैक ही कलर मांग रहा है क्या बात है ब्लैक ज़्यादा पसंद है क्या लोगों को अच्छा नहीं ब्लैक कलर हम को मंगवाना पड़ेगा ऑर्डर देना पड़ेगा क्योंकि ब्लैक कलर की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है तो बाकी आपको सारे बाकी बाकी आपको सारे फंक्शन मालूम है ना आटोमेटिक में मतलब कि गाड़ी में क्या फंक्शन है क्या नहीं है इससे पहले कभी आपने गाड़ी इस्तेमाल की है अच्छा आपने इस्तेमाल की है तब तो ठीक है आपको मालूम होना चाहिए मालूम होगा तो ब्लैक कलर ही चाहिए म मल्टी पूरा ब्लैक चाहिए कि ये कुछ जॉइंट कलर चाहिए जैसे मान लिए जैसे पीला ब्लैक फुल टॉप चाहिए फुल टॉप पैंतीस लाख सत्तर हज़ार रूपये की गाड़ी है क्या उसमें आपका हाँ ऑन रोड कीमत एक्स शोरूम प्राइस उसमें क्या कहते हैं आ रटी ओ इंश्योरेंस गारंटी एसेसीरिज सब मिला के पैंतीस लाख सत्तर हज़ार रूपए की गाड़ी पड़ेगी ठीक है हाँ तो अब अब ये बताइए कि आप क्या पै पैतीस लाख सत्तर हज़ार की गाड़ी हैं कोटेशन आज बना दे और इसकों पैसा जमा कर दीजिए गाड़ी आपको हम चार दिन में आपको गाड़ी प्रोवाइड करा देंगे बिल्कुल बुकम बुक बुक नहीं कराएँगे गाड़ी का बुकिंग अमाउंट नहीं देंगे तो उसका आप फाइनेंस कराएँगे तो डाउन पेमेंट इसमें आ जाएगी करीब आपकी पहले तो आप गाड़ी बुक कराइए सात लाख रूपए दे कर उसके बाद फिर फिर से ले जा कर गाड़ी बुक हो जाएगी उसके बाद फिर हम फाइनेंस वाले से बात करेंगे उसके बाद फिर आगे गाड़ी फाइनेंस कराएँगे और सिविल विविल आपका ठीक है न सिविल मतलब ख़राब तो नहीं है आपका हाँ ये बस ये आप पहले सात लाख रुपये हमको दे दीजिए फिर हम गाड़ी बुक करा दें आज ऑर्डर आगे भेज दें उसके बाद फिर ठीक है आप आइए शोरूम में बैठिए हम फाइनेंसर को बुला देंगे उसके बाद फिर आप फाइनेंसर से बात करके गाड़ी आपकी फाइनेंस हो जाएगी ठीक है सात लाख ले कर आ के अमाउंट फी जमा करा दीजिए ठीक है ठीक ठीक ठीक